औ औ औ औ नोंगौ आमफ्राय नोंथाङालाय बहानिथो जाखो औ

औ औ ओरैनोथ' गोबाङानो होनजायो ओरै जोंनि एरियाआव खाथि खाथिआवनो थानाय ओरै बे जोंनि आइ दैमानि दालां बे दं जाहैबाय जायगायाथ' मोजाङानो बुहुद आरो लोगोसे ओरै जोंनि चिरां जिल्लाजोंनो नांजाबखानाय भुटान रायजो बेवबो थांनो हायो आरो लोगोसे ओरै दंबावो खाथि खाथिआवनो होनजायो आरो चिरां डिस्ट्रिकजोंनो नांजाबफानाय ओरै जायखौ पिकनिक स्पट होननानै मिथियो सरलपारा दुगैहोनाय मानाय बेयाव थांनो हायो खाथि औ हेफाजाबाथ' हागोन हानाया

आंथ' दायो फैगौ समबारनिफ्रायनो आं फ्रि नालाय फैगौ समबारनिफ्राइनो आं फ्रि नालाय बेयावनो फैनो हागोन औ

औ औ औ औ जायो औ औ औ औ औ जायखिजाया नों फैदो फैनानै आंखौ डाइरेक्ट खबर लादो बेरायनायाव सानैजों ज' थांसै बेरायसै जायगायाथ' एसे मोजाङानोखा औ